हाँ आप म्यूज़िशन हैं तो मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ स्क्रिप्ट मतलब मेरे पास है तो आपको दिखाना था तो आप फ़्री है अच्छा मेम तो आप इस समय कहाँ से बात कर रही हैं तो मैं कब आ जाऊँ आप से मिलने इवनिंग या मॉर्निंग या तो मेरे गाने का बजट है टू से थ्री मिलियन है हाँ और उस में बजाने के लिए मुझे सारे इन्स्ट्रुमेंट की ज़रूरत है जो कि अभी मेरे पास है नहीं तो मैंने सोचा आप से कॉन्टैक्ट करूँ जिससे मुझे मिल जाए तो वो कॉन्टैक्ट मतलब मेरे पास तो हाँ तो मेरे पास तो किसी का कॉन्टैक्ट है नहीं तो आप कुछ कर सकते हो हेल्प आपकी म्यूज़िक कंपनी का नाम क्या है जी तो मुझे अपने साथ में गाने के लिए एक मेल वॉइस भी चाहिए था तो मुझे एक मेल वॉइस दिला दीजिए फिर मैं उसके मतलब आप फिर बता दो मुझे कि कब आना है फिर मैं आ कर अपनी लाइन दूँगी सुनाऊँगी फिर आप बताइए कि कैसा लगा फिर उसके बाद बजट के हिसाब से उस में म्यूज़िक को पूरा वो करेंगे हाँ तो मुझे रिलीज़ करना नवरात्रि में क्योंकि ये उसी के लिए स्पेशल ये लाइन मैंने लिखी है मुझे ये नवरात्रि में रिलीज़ करना है नहीं नहीं नहीं भक्ति नहीं रहेगा गरबा टाइप रहेगा गरबा टाइप रहेगा नवरात्रि में करना हैं उसी के लिए ये लाइन रेडी हुई है अभी तो ठीक है अपॉइंटमेंट मैं कब ले लूँ मैं आपका आप कब फ़्री है कब से पॉसिबल हो सकता है तो ठीक है मेम आज अपॉइंटमेंट ले लेते हैं साम तक फिर कल शाम तक देख लीजिए कर दीजिए ओके मेम ओके